तो भईया कहाँ कहाँ पे आ गए आप पीछे खड़ा हूँ नहीं नहीं इस इससे थोड़ा आगे आओ येलो वाले फ्लैट मिलेंगे सरकारी वाले हाँ जी हाँ वो ही वो ही वो ही वो ही सर आ जाइए हाँ आगे बच्चा खड़ा हाँ चलो तो ये सामान रखवाओ आप चलो बैठ लें तो चलो मेरा बच्चा है फ़ैमिली मेम्बर ही हुआ भाई साहब उस ऐप में आई नहीं रहा था मैं उसमें ओटो बुक करने जा रहा था ऑनली देवी जी के मंदिर से पहले मेरी बात मेरी मेरी बात सुनो इसमें इसलिए मैंने ओ लोकेसन डाली थी देवी जी के मंदिर से मेरी लोकेसन से इस्टेसन तक के लिए तो उसमें और कोई ऑप्सन उसमें और कोई ऑप्सन नहीं आया बच्चे बच्चे वगैरह का अलग से पूरा ओटो बुक हुआ है भाई साहब भाई साहब भाई साहब तो भाई साहब ये मैंने पूरा ओटो बुक करा है ना तो ये पूरा ओटो में मैं किसी को भी बिठाऊँ मैं आपको पैसे दे रा हूँ कितने में बुक हुआ है अरे भाई साहब यार ऐसे थोड़ी होता है पूरा ओटो ही बुक होता है ऐसा थोड़ी आप कि इधर से किसी को बैठा रहे हो इधर से किसी को तो भाई साब ऐसे थोड़ी होता है कि मैंने बुक कराया आप और किसी को भी बैठा लोगे मैंने मेरा ओटो पूरा बुक करा है उतनी देर के लिए चलो ना इसका आप अलग से ले लेना हाँ इस इसका आप अलग से ले लेना कोई दिक्कत नई है कितना अरे भईया यार सही लगा लो बच्चे का एक सौ चालीस क्या होता है साठ क्या बच्चा है तो बच्चे के फुल फुल टिकट तो मेला में भी नहीं लगती गोदी में बैठ के जाएगा बच्चा भी अभी आप सामान आधे तो आधा तो शाम ओटो तो आधे से सामान ने घेर लिया गोदी में ही तो बैठेगा थोड़ा आप एडजेस्ट कर लो ना भईया आप ऐसा करो अप आप ऐसा करो कर लो थोड़ा अडजेस्ट है ना भरतपुर के आप भी हो मैं भी भरतपुर का ही हूँ अच्छा चलो ठीक है आप चलो थोड़ा इधर आगे रोक लेना ये डेरी है ना डेरी के पास से मुझे पानी और दूध लेना है बस सामान लेना है सामान लेके चल रहे हम इस्टेसन हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर ले लेना आप कोई दिक्कत नहीं है एक सौ तीस ले लेना मगर इस ओटो को आराम से चलाना है ना बच्चे को वी थोड़ा वो लग गर्मी पड़ रही है हाँ हाँ गर्मी पड़ रही है इस्पेसल हाँ हाँ पन्द्रह बीस मिनट में थोड़ा जाम साम में अटक जाएँगे चलो ठीक चलो ठीक ठीक